हेलौ जी हँ बाजियै की दिक्कत भेल अच्छा अच्छा ठीक छै कोइ बात नहि छै हम देख लैत छियै बोखार कबसँ छै अहाँकेँ

तीन दिनसँ छै अहाँकेँ बोखार इएह ने बोखारके बाद किछु सरदर्द भी करैत छै बदन दर्द भी करैत छै आओर बदन देह हाथ दर्द बदन दर्द भी करैत छै अच्छा अच्छा एकर पहिले कोनो दबाइओ खेने छियै कोइ दबाइ लेने छियै की कोन दबाइ लेने रहियै याद छै ने अच्छा पारासिटामॉल अच्छा अच्छा अच्छा ठीक छै आरो सर्दीओके कोनो दबाइ लेने रहियै अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ठीक तऽ सुनियौ अहाँ जे छै ने एकटा दबाइ आबैत छै एजिथ्रोमाइसिन कए कऽ नाम लिख लियौ हँ पाँच सए एम जी के आ ओ मोन्ट्राल एगो दबाइ आबैत छै सर्दीके मोन्ट्राल नाम छै ओकर मोन्ट्राल या सिट्रीजिन हँ एकरा जे छै सुबह आओर शाम दू टाइम अहाँ एक एक गोलीके खाउ आ जी हाँ एकरा एक दिन खाउ अगर बोखार आर सर्दीमे कमी भए जायत तऽ एकरे तीन दिन तक खायब अगर कम भए जायत तब अगर अहाँ जी हाँ जी हाँ सभकिछु ओकरेसँ ठीक भऽ जायत अगर नहि होइत छै ठीक तब अहाँकेँ आबय पड़तै क्लिनिकपर तब अहाँकेँ जाँच करय पड़तै ब्लडके ओकर बाद तब अगिला कोनो उपचार भए सकत अहाँकेँ एखन फिलहाल जे छै ने से ई अहाँ दवा अहाँ यूज करू आ गरम पानी पिबू ठण्डा पानी नहि पिबियौ आ रोटी खेबै अहाँ रोटी आ दही तहीसभ नहि खेबै केरासभ नहि खेबै अखनी जब तक तबियत खराब रहैत छै ठीक छै ई दूटा दबाइ ना नाम लिखलियै दबाइके अहाँ आओर सिट्रीजिन नहि तऽ मोन्ट्राल ठीक छै ने ई अहाँ सुबह शाम खाउ अहाँ ठीक भए जायब नहि होतै ठीक तऽ अहाँ क्लिनिकपर तब एबै अहाँके ब्लड ब्लड टेस्ट करय पड़त तऽ ओकर बाद फेर दबाइ लिखबै ठीक छै जेना होतै से बतेबै ठीक छै राखैत छी